बचपनमे जे हमे बचपन सब बचपन बचपनमे जे हम आर खेलय रहियै खेलयमे तऽ बहुत बढ़िआँ आनन्द लागय रहय सबसँ बढ़िआँ आनन्द तऽ हमरा खेलयमे लागय रहय कबड्डी जब खेलय रहियै तऽ बहुत जादा आनन्द लागय रहियै फिर अभी जब अभी जब बड़ भए गेल छियै खेलयसँ याद आबि जाइ छै तऽ बचपनके उसब दिन बहुत याद आबय छै बचपनमे जब जब सबसँ पहिले जादा खुशी हमरा मिल रहय मिलल रहय जब हम साइकिल चलाय लए सिखल रहियइ बाप साइकिल चलाय सीखल रहियै तऽ बहुत जादा खुशी मिलल रहय बापरे उ तऽ उ खुशी जब याद आबय छै तऽ लागय छै जे दुनियाके सबसँ बड़ा खुशी हमरा उसी दिन मिल गेल रहय जिस दिन हम साइकिलमे साइकिल चला लेने रहियै सोचलियै बापरे बहुत बड़का काम करि देलियै आओर उसब दिन जब याद आबय छै अहाँके हमरा बहुत ही याद आबय छै आओर बचपनमे जब हमरा सब खेलय रहियै तब बाप खेलय रहियइ तऽ खूब खुब खेलिते रहय रहिये नहि बुझय रहियै धूप छै कि कोन चीज छै ठण्डा छै खेलते रहय रहियइ किछु नहि बुझय रहियइ आओर हमारे यहाँ जे छै कि हमरा यहाँ जे छै कि मतलब कि बचपनमे जब खेलय रहिये लेट भए जाइ रहय तऽ घर आबयमे तऽ मम्मी पप्पा आर बोलय रहय कि हम कहाँ छै इतना लेटसँ कहाँ रही की करय रही यही सब बात छै कि बचपनके बचपनके हमरा ईसब बात आब याद आबय छै तऽ बचपन बहुत याद आबय छै ओकरासँ हमरा यही सब सीख मिलय छै कि बचपनमे हमरा सबके बहुत मजा आबय रहय अभी जे अभी सब दिन याद आबय छै तऽ बहुत बचपना हमरा याद आबय छै कि वही दिन ठीक रहय आओर जहिया जहिया हमे आर बड्डे आबय रहय तऽ बड्डे जे हमरा सब मनाबय रही बर्थ डे आबय रहय तऽ आओर खुश होइ जाइ रहियै कि हमर आज बर्थ डे छै हम आर बचपनमे बहुत खुश रहय रहियै पूरा पूरा पूजा जेना एलय जेना होलिये एलय या दशहरा एलय बहुत खुश होइ जाइ रहियै वएह पूजा छियै आज मेला जेबय घुमय लए ई ओ